फास्ट फास्ट प्रदाक्टानो जाहैबाय दाबा दाबाया मा खामानियाव बाहायो जेनेबा दखाननिफ्राय आं बायनानै लाबोबाय मानि बायनानै लाबोनायाव आहा जोबोद मोजां मानि बेजोंनो गय खावनाय बा मैगं हानाय बा ना सायनाय बा मैगं हानानै जेन'बा बेदर गोदानाय जेन'बा अनेक खामानियावनो मानि बाहायनो हायो आरो मानि नोङो जेन'बा नोङो ना सायनाय मैगं हानाय अनेक खामानियाव बाहायनानै मानि मोजां सलिनो हायो आरो मानि गासिबो बेजोंनो मावजोबनो हायो मानि बिराद मुलाम्फा आरो आंहा बे दाबाखौ मानि आङो दखाननिफ्राय एकश' थाखानि बायनानै लाबोनाय जादों आरो मानि बे एकश' थाखानि बायनानै लाबोनायाव आंहा जोबोरैनो खामानि होदों आरो मानि मैगं हानाय ना सायनाय बा माबा मोनसे नोङो दाननाय बा माबा मोनसे नोङो गय खावनाय जेनेबा अनेक खामानियावनो बाहायनाय जादों आरो मानि जोबोरैनो मोजां आंनि मानि दाबा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनाया मानि अनेक खामानियावनो बाहायनो हाजोब्बाय आरो मानि एकश' थाखानि लाबोदों बेनि बांसिनानो आहा लाब आरो मानि बेजोंनो सलिजोबनो हानाय गय खावनाय जेन'बा मैगं हानाय ना सायनाय जेन'बा बा नों माबा मोनसे खालामनाय जेरै दाबा नङाबानो जाया आरो मानि बे दाबाया आंना जोबोरैनो माने दखाननिफ्राय एकश' थाखानि बायनानै लाबोदोंबाबो नोगोर खामानियाव बाहायनो थाखाय मोजाङानो जादों आरो मानि लस गैया आरो मानि दाबा बायनायनि थाखायबो मानि बायनायावलाय एकश' लादों मानि अनेक खामानियावनो आहा बाहायनो हादों आरो इनि जोङो दाबानि बेलायाव जोङो जेन'बा गय फाथै खावनाय जेन'बा ना सायनाय माबा मोनसे सायनाय जेन'बा जोङो बे दाबा नङाबानो सोब खामानिखौनो खावनानै जानाय सलिनो हानाय जाया आरो मानि आहा बायनानै लाबोनायनि जेबो लस गैया आरो एकश' ताखानि मुलाम्फायानो जादों आरो आंना बे दाबाखौ बायनाया अनेक खामानियावनो आङो बाहायनो हाबाय आरो